पेट्रोल त ॾाढो महांगो थी वियो आहे गाॾी हलाइण ॾाढी मुश्किलु थी वई आहे कंहिं मूंखे एक्टिवा गाॾी आहे ॾाढो पेट्रोल पीअंदी आहे भाई उन में मां पंजे सै जो पेट्रोल भराईंदी आहियां त बि न हलंदो आहे हिन महांगाई ने ॾाढो परेशानु कयो आहे असांखे पेट्रोल जी क़ीमत वधने जे रोज वधंदी रोज रोज वञे थी वधंदी ऐं इन में नुक़सानु बि थिए थो पियो असांजे पर्यावरण खे पर असां छा कयूं असांखे भाई पेट्रोल जी ॾाढी माना गाॾी जी ॾाढी आवश्यकता आहे त हिन जे हिसाबु सां असां में हलाईंदा रहंदा आहियूं गाॾी नुक़सानु देह आहे बराबरि ॻाल्हि आहे पर पर्यावरण खे नुक़सानु थो करे असांखे बि नुक़सानु थो करे पर असांजे हिसाबु सां भाई एक्टिवा हिकु ज़रूरी शइ आहे जंहिंमें असांखे किथे वञिणो आहे अचिणो आहे त हुन जी व्यवस्थाऊं ठहण जे हिसाब सां हलणो पवंदो आहे